گیمنگ کمیونٹی مطلب ایک ایسی کمیونٹی ہوتی ہے جو دو لوگ یا بہت بہت سارے لوگ آپس میں مِل کر ایک گیم کھیلتے ہیں گیم کھیلا جاتا ہے اُس میں آپسی آپسی اِکھٹا ہو کر ایک گیم کو پورا کیا جاتا ہے جیسے کہ اسپورٹس مان لیجئے میری مجھے بہت انٹرسٹ ہے اسپورٹس میں اسپورٹس کرکٹ میں جیسا کہ میم بہت کرکٹ کھیلنا مجھے اچھا لگتا تھا بچپن سے مجھے بہت شوق تھا تو بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک بہت سے سارے سوسائٹی کے بچے اِکھٹے ہوئے اور ہم نے دو ٹیم بانٹ لی اِن ٹیم بانٹ کے آپس میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اُس میں ایموشنز بھی ہیں اُس میں لڑائی جھگڑا بھی ہے اُس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اُس میں جیت ہار کا بھی ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے اُس کے بعد بڑے ہوئے تو تھوڑا سا کرکٹ سے اور جُڑے اِک اکیڈمی سے جُڑے تو وہاں پہ ہم لوگ گئے اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا اُس کے بعد وہاں کا طور طریقہ دیکھا پھر لوگوں سے مِلے آپسی میں تو ہم جب تو پھر میں نے کرکٹ کھیلنا کھیلنا شروع کرا جب میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کرا تو جب میں نے اسٹارٹنگ کی تو مجھے فیلڈ پہ جاتے ہوئے بہت ڈر سا لگا کہ کہیں میں آوٹ نہ ہو جاؤں کہیں میں پہلے ہی بول پہ آوٹ نہ جاؤں تو اِس طرح سے اِک تھوڑا ڈر ہوتا ہے لیکن جب آپ اِس میں لگاتار کھیلنا شروع کر دیتے ہو تو پھر آپ کا ایک ہیبٹ بن جاتی ہے اُس کی پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے پھر ایک وہ پروفیشنلی مائنڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے اب تو اِس میں ہی اپنا کیریئر دیکھنا ہے یا مجھے اِسی کرکٹ میں ہی دیکھنا ہے پھر آپ کا ایک لگاؤ بھی ہو جاتا ہے کہ اِک اموشنلی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اُس سے کرکٹ سے جو کہ میں نے ساتھ ہوئی سب لیکن بیچ میں کیپ میں نے کرکٹ کو تھوڑا تھوڑا کھیلنا شروع کرا تو مجھے اچھا سا لگنے لگا